जर आमच्या गांवान खुबशीं देवळां आसात तर आमी देवळांनी सगळी एखठांय जातात तशेंच देवळांनी प्रत्येक देवळांनी प्रत्येक कार्यक्रम उरतात तेन्नाय आमी सगळी एखठांय जातात देवळांनी जात्रे काल काले रणमाले गड्या जात्रा नवरात्रा श्रावण अशे खुबशें देवळांनी आमच्या हांगा बरे बरे संस्कृतीक कारेयक्रम जातात तेन्ना आमी सगळे एकठांय जातात तर आमी घुमट शेमेळ कासाळ पेटी तबला सतार टाळ जगाट घांट अशे अश्यो वाद्याचो वापर करतात आमी सगळी देवळां कडेन एकठांय जातात तर काही लोकांची मंडळा आसात तातूंत ते मंडळानी एकठांय जातात आमगे हांगा बायला भजन करतात आनी दादलेय भजन करतात तर बायलांची बायलां चडशीं पेटी तबला आनी टाळ मृदंग हाचेर करतात तर दादले आमचे हांगा घुमट घुमट आरती म्हणटात घुमट आरतीक लागपाची कासाळे शामेळ घुमट पेटी तानपुरा अश्या वाद्याचो वापर करतात